हाँ हमारे पास चौबीसो घंटे बिजली उपलब्ध रहती है फिर भी बिजली के कटौती होती है उसके कारण हमें गर्मी में जूझना पड़ता है गर्मी में पसीने बहाना पड़ता है हमारा जीवन एकदम ख़राब सा लगता है बिना बिजली के बिजली कटौती का कारण हमेशा गर्मियों में ही होता है क्योंकि गर्मियों मे कोयला ख़त्म हो जाता है इसलिए बिजली का कटौती की जाती है बिजली कम मिलती है हमे उस समय हम गर्मी का मौसम से एकदम बेहाल हो जाते हैं सर्दियों में बिजली कटती है लेकिन फिर हम सर्दियों में खेतों में पानी देने के लिए बिजली का इंतज़ार करते है खेतों को पूरा कर नहीं पाते है बिजली हमारे जीवन मे अत्यधिक महत्वपूर्ण है बिजली हमारे जीवन का एक स्त्रोत समझ लो जो की हमारे जीवन मे सबसे ज़रूरी है क्योंकि हम बिजली से ही पानी निकालते है और पानी को खेतों में पीने का भी पानी बिजली से ही तो निकलता है हमारा क्योंकि हाथों से से तो आजकल कोई खींचता नही बिजली आई है तबसे मोटर डली हुई है और मोटर से ही पानी खींचते है मोटर बिजली से ही चलती है